ایسا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرتا ہو اور میں دوسرے مذاہب کا کوئی تہوار نہیں مناتا ہوں